बाइक एहन चीज छै जे शौकिंग छै तऽ शौकिंग छै तऽ ई चीज छै जे ओहिमे बाइक लोक लेल गेलैए शौकिंगके लिए जे हम अपन पढ़यके लिए या आओर किछु काजके लिए से चीज छै तऽ ई जे कहबै एहन भावना की छै जे हम गाड़ी लेलहुँ तऽ गाड़ी ई चीज छै जे अपन लोक यूज करै छै गाड़ी चलबयके लिए या पढ़यके लिए एक व्यवस्था छै ओहिसँ पहिले की छलै साइकिल छलै साइकिलमे ई छलै जे साइकिलसँ बहुत तरहके रङ्ग बिरङ्गके कार छलै उत्साह रहै छलै जे गाड़ी नहि बुझै छलै जे गाड़ी एखन बहुत महगा छै या ई चीज एखन हमरा नहि लेबाक यए तऽ साइकिलसँ बहुत लोक एहन छलै जे मार्केटिंग या दोकानदारी अपन रोज धन्धा पानि जे करै छलै देहात एरिआमे से चीज आब एखन शौकिंगके लिए गाड़ी आबि गेलै अपना क्षेत्रमे गाँवमे बहुत तरहके रङ्ग बिरङ्गके गाड़ी छै सभ अपन अपन च्वाइससँ लेल गेलैए तऽ गाड़ीमे बहुत चीजके रङ्ग बिरङ्ग एहन छै जे काज कऽ सकै छै गाड़ी एहन छै जे चला सकै छियै ओहिसँ आगू कोनो काज प्रगति बढ़ै छै जे किछु काल एहन भावना कोनो शङ्का दूर होइ छै जे हमरा ई घटना घटि जायत से ओ शङ्का नहि लेल जाइ छनि हँ जहिआ जे होनी भगवानके ऊर्जागतिसँ रहै छै से ओ भऽ रहल छै